योग माण्हूअ जे जीवन में हिकु ज़रूरी क्रिया आहे जंहिंसां शरीर मन में सुधार ईंदो आहे ॿियों बि हिकु ज़ाति जो डाक्टर आहे जेको पंहिंजी बीमारियूं ख़तमु करण में मदद करे थो माण्हू जे मन खे अॻियां वधाईंदो आहे सभिनि में होश्यारु ठाहींदो आहे योग शरीरु ऐं मन जी ताक़त खे जोड़ींदो आहे जंहिंसां माण्हू स्वस्थ सुखी रही सघनि था जेके ॿार पढ़ंदा हुजनि उन्हनि लाइ त योग जामु सुठो आहे योग जे बारे में पहली दफ़ो वेद मां ॼाणणु मिलियो हुओ जेको प्राचीन काल जो झूनो ग्रंथ आहे योग में आसन प्राणायम ध्यानु ऐं धरणा शामिलु थींदा आहिनि मूंखे योग करण सां जामु फ़ाइदो थियो आहे चिंता में फ़ाइदो थियो आहे मन खे शांती बि मिले थी शरीर बि स्वस्थ थियो आहे ध्यान में वाधारो थियो आहे योग पंहिंजे सभिनि लाइ इलाही सुठो आहे शरीरु मां त सभु बिमारियूं भॼनि थियूं योग करण सां पंहिंजी आत्मा सां संबंध वधे थो आत्मा सां संबंध वधण सां पाण पंहिंजे पाण खे वाधारे सम्झी था सघूं समाज ऐं धर्म जो महत्व सम्झण में बि मदद करे थो माण्हुनि खे पंहिंजे जीवन जो महत्व सम्झण में मदद करे थो ईअं योग हिकु पूरो अनुभव आहे शरीरु मन ऐं आत्मा जे विकास जो पाण खे शरीर जे विकास में बि मदद करे थो माण्हूअ खे जीवनु जीअण में मदद करे थो सुखी रखे थो